अॼु असां जी ज़िंदगी स्यासत ते काफ़ी धारो मदारु रखे थी इन करे स्यासत सां वास्तेदारु राॼनीतीअ सां वास्तेदारु जेके समाचार आहिनि उहे मां ॾिसंदी बि आहियां अख़बार में बि पढ़ंदी आहियां ऐं जेके लोकल चेनल्स आहिनि उन्हनि में बि मोबाईल ते ईंदा रहंदा आहिनि फेस्बुक ग्रूप्स ठहियलु आहिनि उन्हनि सभिनी खे ॾिसंदी आहियां ऐं ख़ासि करे जेके कल्याण जे बारे में स्कीम्स आहिनि सरकार जूं ग़रीबनि जे लाइ आर्थिक रूप सां माली रूप सां कमज़ोरु माण्हुनि जे लाइ विद्यार्थियुनि जे लाइ रांदीगरनि जे लाइ सभिनी अलॻि अलॻि स्कीम्स जे न रुॻो मां पढ़ंदी आहियां पर ॿियनि खे बि जेके वाक़ुफ़ु आहिनि उन्हनि खे ॼाण ॾींदी आहियां त तव्हीं सरकार जे हिन स्कीम जो फ़ाइदो वठी था सघो हिन मां तव्हां खे हे हेतिरी मदद मिलंदी की लोन्स मिली सघनि था बैंक जा जेके बिल्कुलु विधवाऊं आहिनि असहाय महिलाऊं आहिनि उन्हनि जे लाइ असीं पंहिंजे संस्थाउनि में स्कूलनि में कैम्प टाईप लॻाईंदा आहियूं उन्हनि खां घुराए उहे फारम भराईंदा आहियूं जेके उन्हनि खे ऑल्ड एज पैंशन वग़ैरह मिलनि थियूं अहिड़े नमूने स्टूडंटस लाइ जेके स्कॉलर्शिपस आहिनि उहे स्कूलनि में वञी सभिनी ॿारनि खे प्राथर्ना सभा में ॿुधाईंदा आहियूं त तव्हां सरकार जे हिन स्कीम जो फ़ाइदो वठो असां जे सिंधी स्कूलनि जा शागिर्द जीअं हरीशचंदर स्कूल आहे अजमेर जो त उन में घट में घटि हर सालु टीहनि पंजटीहनि ॿारनि खे गार्गी पुरस्कार मिलंदो आहे लख लख रुपए जो स्कूटर स्कूटी मिलंदी आहे छोकिरियुनि खे ऐं सर्टीफिकेट मिलंदा आहिनि तमामु समारोह कया वेंदा आहिनि अलॻि अलॻि संस्थाउनि जे पारां के सतरि परसंट खां वधीक ॿारनि लाइ के असी परसंट खां वधीक ॿारनि लाइ वॾे पैमाने ते सम्मान समारोह कंदा आहिनि ऐं उन्हनि सभिनी प्रोग्रामनि जी न्य़ूज़ छद मद सां न रुॻो सिंधी अख़बारुनि में पर रोज़ाने हिंदी अख़बारुनि में बि छपजंदी आहे फोटोग्राफ सां छपजंदी आहे अहिड़ीअ तरह अख़बारूं राॼनीतिक राज्य जे भले जे लाइ जेके जेके स्कीमूं हलाइनि थियूं उहे अवाम ताईं पहुचाइणु ॿुधणु ॾिसणु मुंहिंजो शौक़ु आहे ऐं उहो शौक़ु मां पाण पूरो करे ॿियनि में बि विरहाईंदी आहियां